ई बुक जे हम लेने रही बहुत मतलब ओकर सबसँ पैघ छै कि सुगम आओर सरल लेखन छै जाहिमे पढैमे आसान लागल आओर बुझैयोमे आसान लागल आओर नीक नोटबुक छलहन आओर जे छै से एकर राइटिंग जे छै से सेन्टेंस राइटिंग जे छै से सेहो बहुत बढ़िया लागल और स्पष्ट आओर क्लियर देखै छलहन आओर ई प्रोडक्ट खूब नीक लागल हमरा प्रशंसनीय प्रोडक्ट छल